असांजे सूरत जिले में ॾाढी सारियूं अहिड़ियू जॻाहियूं आहिनि उनमां हिक ईंदी आहे तापी नंदी उह तापी नंदी ॾाढी मशहूरु आहे ॾाढी वॾी बि आहे हिन तापी नंदीअ में ॾाढो मिठो पाणी ईंदो आहे कोई हिनमें गंदगी न फिटी कंदो आहे ॾाढी साफ़ सुथरी रहंदी आहे ऐं हिननि में हिननि जे थ्रू असांजे घरनि में बि पाणी ईंदो आहे असांजे टांकियुनि में बि हिननि मां ई पाणी ईंदो आहे उहो पाणी ॾाढो मिठो हूंदो आहे ॾाढो साफ़ हूंदो आहे असांजे जिले में ॾाढा सारा अलॻि अलॻि डस्टबिन रखिया विया आहिनि हर थोरी थोरी जॻहियुनि ते डस्टबिन रखिया विया आहिनि उहो बि हिकु न ॿ ॿ डस्टबिनियूं हिक में असां आलो कचरो विझंदा आहियूं हिक में असां सुको कचरो विझंदा आहियूं कचरो न हूंदो त असांजो शहर ॾाढो साफ़ ऐं सुथरो हूंदो असांजे हिते राति जो बि रोड साफ़ करण वारा माण्हू ईंदा आहिनि उहे रोड में जेके उन्हनि जी ॾाढी वॾियूं मशीनियूं अथनि जंहिंसां उहे रोड साफ़ कंदा आहिनि भाई ॾींहं त उहे भाई ड्यूटी ॾींदा ई आहिनि ऐं राति जो बि ड्यूटी ॾींदा आहिनि हिनजे करे भाई असांजा रोड असांजो नंदियूं ॾाढियूं साफ़ सुथरियूं आहिनि असांजे घर मिठो पाणी ईंदो आहे चोवीह कलाक मिठो पाणी ईंदो आहे लेकीन असांखे जेको सरकारु पाणी ॾींदी आहे हूअ शाम जो असांखे चईं बजे खां वठी करे राति जो असांखे साढ़ी अठे ताईं मिठो पाणी ॾींदी आहे असांजे घर में मोटरूं लॻल आहिनि हुनमें असांखे मिठो पाणी ईंदो आहे